पाण त वधाईंदा आहिनि माछी माछीवर वारा माण्हू रहंदा आहिनि अलॻि अलॻि ज़ाति पाटिल हूंदा इन उअ सब अलॻि अलॻि ज़ाति हूंदियूं आहिनि हुन में कोई कोई माण्हू सुबुह जो मछली पकिड़णु वेंदा आहिनि कोई कोई शाम जो पकिड़णु वेंदा आहिनि ऐं उहे सभु माण्हू सही रीत जे रहंदा आहिनि हाणे कोई कोई माण्हू सही न रहंदा आहिनि कोई कोई सही रहिंदा इन त उओ सब अलॻि अलॻि सभिनीनि जो व्यवहार हूंदो की कीअं कहिड़े माण्हू सां रहिबो आहे कहिड़े माण्हू सां न रहिबो आहे उहो पूरो दिन मछली पकड़ंदा इन ऐं ॾींहं जो वरी मछली पकिड़णु विकिणणु वेंदा आहिनि अलॻि अलॻि जॻहायूं ते